स्ट्रिमिं आरो भिडिअ' कन्टेन्स सोरजिनाया गेलेमु दारिमिनखौ माबादि गोहोम खोख्लैदों होन्नानै सोंनाय जादों बेनि सोमोन्दै आङो बेखौनो बुंनो सानो जि जोंनि भिडिअ' कन्टेन लाबोनाय आरो इन्टारनेटफोराव स्ट्रिमिं खालामनायफोरा जोंनि गेलेनायफोरखौ गोबां जायगाफोराव बेबायदिनो गोसारहोयो आरो बेबायदिनो गोसारनायजों गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो नुनायजों थुलुंगा मोनो आरो बेबायदिनो थुलुंगा मोन्नानै गोबां बेबायदि मानसिफोरा गेलेनायथिं गोसो होबोयो आरो बेबायदिनो बेफोरनि जिबायदि गोबां मानसिफोरा नुनानै गेलेनायजों गावनि केरियारफोरखौ खालामबोगासिनो दङ जोङो गोबां बिदेशफोरनि गेलेनायफोरखौ नायनानै जोङो थुलुंगानो मोनो आरो बेबायदिनो थुलुंगानानै जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो गेलेनायफोरा जागासिनो आरो बेनिखायनो जोंनि दानि बे जुगाव ससियेल मेडियानि जुगाव जोङो बे गेलेनायफोरखौ जिखुनु गेलेनायानो जाया मानो गासैखौबो जोङो स्ट्रिम खालामनाया मोजां